ہاں ہیلو

نہیں یہ تو نقصان ہو جائے گا بچوں کا وہی پڑھائی کا نقصان ہوگا جی ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے ابھی ڈیٹ آئی نہیں ہے آنے والی ہے ایک ہی دو روز میں ٹائم ہو سکتا ہے یہ بھی ہاں ٹھیک ہے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو پھر کینسل ہی اِس سال کر دیجیے تو اور روم پندرہ ایک مہینہ بعد جائیے اگر بہت ضروری نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اگر ڈیٹ آئے گی تو بتا دیں گے ٹھیک ہے